आमच्या वाठारान अशें एक सरकारी भलायकी केंद्र आसा पूण थंय जाय तीं उपकरणां ना जावं जर आपतकालीन प्रसंग आयलो जाल्यार त्या प्रसंगाक किदें गरज पडटा अशीं बरीचशीं उपकरणां थंय ना तेका लागून रुग्णाची बऱ्याचदा गैरसोय जाता आनी रुग्णाक ह्या सरकारी केंद्रांतल्यान मडगांव सारक्या शारांत व्हरचें पडटा आनी अशा वेळार बऱ्याचदा त्या रुग्णाचो जिवूय वता हीं आमचे खातीर एक दुख्खाची गजाल आसा